मैंने उन्हें कहा कि जो बगीचा लगा रहे हैं तो उनको बढ़िया से पहले साफ़ सुथरा कीजिए जगह को अगर वहाँ पक्का है तो पक्का को हटा दीजिए पहले उसको तोड़ ताड़ के हटा के एक बढ़िया से जगह बना दीजिए उसमें बढ़िय सा अच्छा सा मिट्टी डालिए और मिट्टी को उसमें पानी पटा दीजिए मिट्टी में मिट्टी में पानी पटाने के बाद में वो जो गिला हो जाता है उसको भुरुकिये मतलब उसको ऐसे ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे खुरपी से उसको ऐसे ऐसे ऐसे कीजिए जैसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर कीजिए कि वो बढ़िया से पलेन ना होके उसको अच्छा से खुरखुरा होना चाहिए और उसे पानी पटा दीजिए उसके बाद पेड़ लीजिए कोई भी फूल का हो या कोई फल का हो जैसे आम का पेड़ हो गया गेंदा फूल हो गया तुलसी का पेड़ हो गया और अभी ठंडा का सीजन है तो गेंदा का फूल तो बहुत अच्छा होता है गुलाब का फूल हो गया और अलोवेरा हो गया ये सब अच्छा होता है सुगन्धित भी होता है नीम का पेड़ लगाना भी चाहिए उनसे क्या होता है ऑक्सीजन भी अच्छा होता है तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए उनको मैंने सुझाव दिया है कि ऐसे ऐसे पेड़ लगाइए तो पेड़ लगाने में क्या होता है कि पहले उसको खतिला कर लीजिए उसमें बढ़िया सा अच्छा सा पेड़ डालिए पेड़ डालने के बाद में उसको भर दीजिए जगह को जो जगह खाली किये हुए हैं कम से कम एक बित्ता टेढ़ बित्ता जगह खाली किये करके उसमें पेड़ को रोपिए रोपने के बाद उसमें बढ़िया सा फिर से वो डाल दीजिए पेड़ को और फिर से उसको बढ़िया से बंद कर दीजिए बंद करने के में उसमें पानी पटा दीजिए ऐसे ऐसे करके जैसे की घर के जैसे होता है न बीच में घर हो गया दोनों साइड से बगीचा बना लीजिए उनको बड़ा बहुत बड़ा जगह था उनको मैंने सुझाव दिया की दोनों कात से दोनों बगल से मतलब बीच में घर हो गया और दोनों बगल से बगीचा का एक थो लाइन बना दीजिए और छोटा छोटा पेड़ डाल दीजिए अच्छा सा पेड़ बनेगा आगे जब बड़ा होगा वो पेड़ फूल भी देगा फल भी देगा आप लोग सुगंध भी लीजिएगा भगवान को पूजा करने के लिए फूल भी लीजिएगा तुलसी मैयां का भी पूजा हो जाएगा और उनको पेड़ से तुलसी पत्ता जो तोड़िएगा गया उसको काढ़ा में भी काम आ जाएगा उनका सुगंध से ऑक्सीजन जो गिरता हैं जाता हैं तो घर का सुझाव जो होता न स्वच्छ हो जाता है उनका सुगंध से वातावरण भी शुद्ध रहता है नीम का पेड़ लगाइए इससे क्या होगा आपका वातावरण शुद्ध रहता है अच्छा रहता है पीपल का पेड़ लगाइए छोटा सा पीपल का पेड़ लगाइए बड़ा नही होना चाहिए तो आगे में ठीक रहता है तो बहुत सारे पेड़ है ऐसे जैसे आप लोग लगाइए की आप लोगों का घर स्वच्छ रहे और भगवान को पूजा करने के लिए फूल भी हो जाए और घर भी सुंदर लगे धन्यवाद